जय झुलेलाल भाभी घर ई आहियां न वई हुयमि अठनि ॾींहंनि लाइ पेकनि में बारनि खे घुमाइण कल्ह राति ई आई आहियां अञा हीअं बुधायो बुधायो भाभी छा कमु अथव छा थी मदद करे सघां हा भाभी आहिनि ॾाढा पहिचान वारा त आहिनि पर मां जितां ठहाराईंदी आहियां उहो बुधायावती दुकानु सुनिल सुनारे वारो आहे ॾाढो सुठो अथव पंहिंजो ही माण्हू आहे मां त हुनखां ई ठहाराईंदी आहियां त तव्हां बुधायो त भले मां हुन वटि वठी थी हलांव तव्हांखे हा हा भाभी ॾाढो सुठो अथव माण्हू मां हुनखां ई ठहाराईंदी आहियां हुनजी फिनिशिंग बि सुठी अथवसि हुनयी घराई बि सुठीअथवसि ॾाढो सुठो रखंदो अथव सोन हा हा तव्हांजे बजट में ई अथव हा हा भाभी उहो बि ॾाढो सुठो अथव दुकानु भले बुधायो त मां वठी हलंदीमांव जन्नत फेशन अथव हुते फेमेली वेअर अथव हुते बारनि जा बि मिलंदव जेन्स जा बि तव्हांजे लाइ बि सुठो कलेक्शन मिलंदव जीअं शादीअ ते पाइण लाइ इवनिंग गाउन वन पीस शरारा घरारा सभु मिलंदव हुते सुठी ॾाढी कलेक्शन अथव तव्हां वटि वेंदव पोइ झटि पसंदि अची वेंदव तव्हांखे हा हा भाभी मस्तु कलेक्शन अथव तव्हांखे अची वेंदव पसंदि हुते तव्हांजी गुड़िया लाइ बि मिली वेंदव हुते हा हा गुड़िया लाइ बि ॾाढी ॾाढी सुठी अथव हुते कलेक्शन ॾाढो सुठो अथव तव्हां हिक दफ़ो वेंदव न चवंदव हंमेशह हुतां ई वठा ऐं तव्हांजे घोट लाइ बि हुते मिली वेंदव हुते तव्हांखे पार्टी वेअर सभु मिली वेंदव शादीअ में पाइण लाइ स्कट टॉप जीन्स टॉप जेको बि खपेव वन पीस बि अथव बारनि जा हुते ॾाढी सुठी कलेक्शन अथव भाभी सभु सभु अथव भाभी हुते सॼी कलेक्शन हुते वेंदव न तव्हांखे पाणे शादीअ लाइ सॼी शोपिंग थी वेंदव शेरवानी बि रखंदा अथव कोट शूट बि रखंदा अथव जीन्स शर्ट सभु सभु कलेक्शन सुठी अथव ऐं तव्हांजे रवाज जे अनुसार बि मिली वेंदव ऐं तव्हांजे बजट जे हिसांब सां बि हा हा न भाभी आरामु सां मिली वेंदो तव्हांजे बजट जे हिसांब सां मां हुतां ई कंदी आहियां मां शॉपिंग तव्हांखे बि हुते ॾाढी वणंदव हा हा मां हुतां ई वठंदी आहियां भाभी जाम सुठा अथव तव्हांखे बि वणंदव हा हा हुन लाइ बि मिली वेंदव सभु सॼी फेमेली बि वेअर अथव न सॼी कलेक्शन तव्हांखे हुते ई मिली वेंदव तव्हंजे फेमेलीअ लाइ गुड़िया लाइ तव्हांजे घोट लाइ अच्छा ईअं बीहो ॿ टे ॾींहं मां ॾिसां घर मां फ्री थियां पोइ मां तव्हांखे बुधायदीमांव हा न ठीकु आहे भाभी जय झुलेलाल